و علیکم السلام جی ہاں ڈیری اسٹور سے بول رہے ہیں بتائیے ہاں یہ دودھ ہاں دودھ تو ہے کتنے کے جی چاہیے بھینس کا دودھ بیس کے جی ہاں دودھ تو مل جائے گا ہے ابھی اسٹور آپ کو کب تک چاہے آپ کو کب تک چاہیے آج ہی چاہیے ہاں تو دو دودھ تو میرے پاس اویلیبل ہے تو دودھ تو مل جائے گا آپ کو ہم بھیجوا دیں گے آپ ایڈریس دے دیجیے ہم اسے ایڈریس پہ بھیجوا دیتے ہیں بس ایک سے دو گھنٹہ جی آپ جس چیز کا لیجیے اس چیز کا ہے میرے پاس ہاں ہاں ہے جی جی ایک دم مل جائے گا ساٹھ روپیے ہے بھینس کا دودھ ساٹھ روپیے کچھ کم میڈم ہم تو ایک دم ایک دم صحیح ریٹ لگائے ہیں وہ کم کریں گے ہاں ہاں مل جائے گا آپ ایڈریس ہم کو لکھوا دیجیے اور ہم اسی ایڈریس سے بھیجوا دیتے ہیں یا تو آپ کسی کو بھجوا دیجیے ہم ان کو دے دیں گے پیک کر کے سات بجے سے جی اس سے پہلے جی اس سے ایک دم اس سے پہلے ہی بھجوا دیں گے ہم دودھ میرے پاس ہے دہی دہی کتنا آپ کو چاہیے دس کے جی آپ تو پہلے بتائی نہیں دہی میں تو تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے میڈم مطلب ابھی آپ کو آپ کو مطلب دہی شام میں چاہیے تھا ہاں جی وہ تو کل مل پائے گا نا آپ کو پہلے آرڈر کرنا چاہیے تھا دہی تو دہی تو مطلب نہیں ہو پائے گا ضروری ہے تو ہم کہیں سے کر دیکھتے ہیں مگر آپ کو تو اس کا پہلے آرڈر دینا چاہیے تھا دہی کا دودھ تو کسی ٹائم بھی مل جاتا ہے دہی میں ٹائم لگتا ہے اچھا ٹھیک ہے کوشش کرتے ہیں دیکھتے ہیں اگر ہوگا تو ہم بھجوا دیں گے اور نہ تو نہیں ہو پائے گا تو نہیں تو کچھ نہیں کر سکتے ہیں دہی ہے نا دہی میں اس میں ہم کم نہیں کر پائیں گے اور وہ بھی ہو جائے گا تب ہم بھجوا دیتے ہیں آپ ایڈریس بھیج دیجیے یا تو کسی کو بھیجیے دودھ دے دیں گے ہم ابھی ہاں تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم سات بجے ہم بھجوا دیتے ہیں آپ ایڈریس